भारतांत चड करून शाकाहारी तशेंच लोक मांसाहारी जेवतात आनी तातूंत कांय लोकप्रीय पदार्थ खाता ते म्हळ्यार भजी इडली पराठा बिरयाणी गुलाम जाम खीर शीत कडी आनी नुस्तें जेवणान चड करून कांदो तमाट बटाट त्यान भायर आलें लसूण जिरें सांसवां मेथयो मिरसांगो असल्या प्रकारचें साहित्य घालता